ہمارے علاقے میں روایتی کھیل کبڈی کبڈی ہے ہم اسے دو گروپ میں تخسیم کر کے کھیلتے ہیں ہم اس کبڈی کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ایک سیدھا کبڈی ایک بڑھیا کبڈی بڑھیا کبڈی میں تو ہوتا یہ ہے ایک بندے کو بٹھا دیا جاتا ہے اور اسے چھونے کا چیلنج کیا جاتا ہے اور ایک سانس کے اندر اندر دوڑ بھی لگانی ہوتی ہے بکنا بھی ہوتا ہے اور پھر منزل پر واپس پہنچنا بھی ہوتا ہے جبکہ سیدھا کبڈی میں ہوتا یہ ہے بیچ میں لکیر کھینچی جاتی ہے مقابل میں دو گروپ ہوتے ہیں اور دونوں کا کام اتنا ہوتا ہے ایک ایک گروپ دوسرے کا انتظار کریں ایک گروپ والے کی جانب سے کوئی ایک ڈیلیگیٹس پریشوائی کرتے ہوئے کبڈی کبڈی کی رٹ لگاتے ہوئے دوسرے کو چھونے کی کوشش کرتا ہے اور وہ چھونا آؤٹ مانا جاتا ہے تو اس طرح سے کبڈی کھیلی جاتی ہے اسی طریقے سے اگر وہ چھونے والا شخص خود دوسرے گروپ والوں نے اس کو پکڑ لیا اور سانس توڑ دیا تو یہ چھونے والے شخص کو آؤٹ مانا جاتا ہے اور پھر ان کی جیت مانی جاتی ہے پھر اس کے جانب سے ان لوگوں کو چھونے کے لیے وہ لوگ آتے ہیں